हेलौ बाजै ह'टेल बाजै ह'टेलनि ना आंखौ सिनायखादों खोमा आङो आं नोंसिनाव अर्डार नारजि अमा बेबायदि अर्डार खालामबाय थाग्राया दिनै खिन्थु आङो आंनि माबाया सोलायबाय थङा आं बेलक जायगायावसो दङ न'वाव लांनाङा दे आं नैबो इउ एन एकाडेमि कसुबिल बेयावसो दङ बेयाव लाबोबानो जाबाय जिखुनि दोनै दाउ अनला बेखौ लाबोबानो जाबाय